नितिके बारेमे तऽ अखबारे आ इण्टरनेटे सॅं आब जानकारी ताहिमे आब इण्टरनेट के युग आबि गेलै हँ ओहिपर मैसेजो ई सभ अबैत रहै छै आ विभिन्न बैंकके जानकारियो लोक प्राप्त करैया जाहिसँ कि लोकके सुविधा होइत छै बैंक संबंधी जे कोनो काज रहै छै कियातऽ आब बैंके सॅं सभ चीज होवऽ लगलैया हँ तैॅं लऽ कऽ आब इण्टरनेट केँ युग छै आब तऽ बैंक सॅं पाइयो निकाललहुँ या नहियो निकाललहुँ लेकिन बैंक क एकाउन्ट ई सभ तऽ लोकक मोबाईल मे रहै छै जाहिसँ कि लोक मोबाइले सॅं पाई एक दोसराकेँ से पठा दैत छै समानो लोक मोबाइले से किन लैया आओर बहुत तरहक बात जे छै फी सेहो सभ आब लोक मोबाइले से ट्रान्सफर कऽ दै छै ई सभके लेल तऽ इण्टरनेटे या अखबारकेँ महत्वपुर्ण भुमिका छै जे लोककेँ जानकारी रहै छै अखबार सॅं आ इण्टरनेट सॅं सही स्थितिके ओकरा जानकारी भेटै छै जाहि सॅं कि ओ अपन घर बैसल बैसल इण्टरनेट सॅं कऽ कऽ मोबाइल सॅं अपन सभ कारोबार से लोक घर बैसल कऽ लैया